खेल हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है एसे हर जगह उसका योगदान रहेता है कबड्डी कबड्डी खेलने से हमारा शरीर मजबूत रहता है लाभदायक रहता है क्रिकेट खेलने से बहुत से बच्चे सुबह उठकर क्रिकेट खेलने से बहुत लाभदायक रहता है जैसे कि चिकना देखेंगे स्वस्थ रहेंगे और जवान रहेंगे बुड्ढे नहीं होंगे आदि जल्दी से और हमारे जीवन में बहुत आत्मविश्वास है खेल मानसिक शारीरिक और समाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है ये हमें स्वस्थ रखने दिमाग की भी क्षमता को विक विकसित करने का शारीरिक अभ्यास करने का टीमवर्क करने का अवसर प्रदान करता हे ए हमारे जीवन में गुणवत्ता को बढ़ाता हे और हमें मजबूत करता है आत्मविश्वास आत्मविश्वास स्वस्थ जैसे कि हमारे गाँव में पूर्व पूर्व पहले दादा लोग जो हैं पहले लट्ठमार जैसे कि लट्ठमार और खेलते थे अखाड़े पर लड़ते थे बहुत मजबूत दिखते थें और बहुत हम लोग के आगे अभी तक हैं अभी तक सुबह उठकर टहलते हैं लोग और बहुत से मजबूती से तो काम करते हैं हमेशा और बहुत मजबूत हैं लोग और स्वस्थ जल्दी उन उन लोग का जैसे ख़राब नहीं होता है और सही मजबूत हैं लोग और लट्ठमार जैसे हर अथवा अभी भी होली अथवा पर जैसे त्योहारों पर दंगल कराते हैं दंगल खेलते हैं और मजबूत हैं वो लोग इसलिए खेल हमारे जीवन में बहुत योगदान करता है जैसे